आंङो जिब जुनाद जोथोन लानायनि सोमोन्दै बुंसै माने अमा फिसाखौ जाखांनाय जाखांनायनि उनाव माबादि अमा फिसाखौ नायनांगौ बेखौ आंङो बिमाखौ उन्दुथार जानो गिनानै आङो नायफा नायफा नायबाय थायो अमा फिसाखौ बिमाया उन्दुथारदों ना मादों आं बेखौ नायो अमा फिसाया अबे बाहेरायाव खारलांदों अबे बिमाजों दं बेफोरखौ आंङो बुथुम बुथुम होयो नागेरनानै माबानानै जमा खालामनानै इसे गाब्लाबानो बिमाया उन्दुथारदों दां नंनानै आंङो नायबाय थायो दिनाव खननै खन्थाम नायनाय जायो आरो सान्दुं सान्दुंआव बिमाया फानफ्रेदों नामा मा सान्दुं नांदों नामा बेखौ नायनानै आंङो सायायाव खास्लायो बहुद जोथोन लानांगौ अमा फिसाखौ देरसान्दि आनो आमफ्राय हरावबो बिदिनो बिमाया एखनब्ला उन्दुथारो बेखौबो आरो सिखारनानै जोथोन लाबाव नांगौ अमा फिसाखौ बेबादिनो जोथोन लाबाय थानांगौ देरजासेखौ आमफ्राय बोरमा फिसायाबो बिदिनो गोजानाव खाजाया आं न' खाथियावनो खायो आरो बोरमा फिसाखौ सैमा अरथारदों नामा सैमाफ्राबो अरथारनो नागिरबाय थायो नालाय ओंखायनो बिमाखौ खाथियाव खानानै आंङो न'आवनो बारियावनो खायो जोथोन लायो नायफा नायफा नायो गाइखेर जानो रोंङाब्ला गाइखेर जाहो नांगौ बिमाखौ हमनानै होनांगौ बेबादिनो बहुद बोरमा फिसाखौबो मोजाङैनो आङो जोथोन लायो आमफ्राय दाउब्लाबो बिदिनो दाउखौबो नोङो ख'निफ्राय दिहुननाय लोगो लोगो नोङो दाउ बिमाखौ खानानै दोननांगौ दाउसाफोरनो एंखुर गोरलै गोरलै होनानै दै इसे होनानै बिदिनो सान्थाम सानब्रैसो खानानै दोननांगौ राखांसान्दि दाउ फिसाखौबो बिदिनो जोथोन लानांगौ जाहाथे माबाफ्रा दाउखाफ्रा लाङा आरो अबाव अबाव फिसाफ्रा थांला बायनानै आन्दायला बाया बेफोरखौ नों फुङावबो आदार होदो सानसुआवबो आदार होदो बेलासियावबो आदार होनांगौ बुथुमबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ आमफ्राय बेनि उनावसो दाउखौ हगारनांगौ बहुद जोथोन लानांगौ आरो माबा मोसौखौबो बिदिनो मोसौ फिसाया बिमाजों दंना गैया बिमाया दिरुं जनानै थांदों नामा बेखौबो नायनांगौ खास्लायनांगौ नायबाय थानांगौ आरो सानसु समाव सान्दुं जादों ना मादों फिसाफ्रा फिसाया दंना गैया नैबेखौबो नायनांगौ मोसौ फिसाखौबो मोजाङै जोथोन लानांगौ बिमाजों होनांगौ खाथियाव दोनबाय थानांगौ सैमाफ्राबो होसोयो सैमाफ्राबो मोसौ फिसाखौबो एखनब्ला अरनो नागिरो बेफोरखौबो नायनांगौ सानसुआवबो नायो मोनाबिलियावबो थाब लानांगौ बेलासियाव आमफ्राय गलियाव खाब्लाबो बिदिनो बिमाजों खाथियाव खाबथानांगौ दस्रा गिदिरफोरजों खादेरब्ला गाथार जानो गिनांगौ थिग बेबादिनो बहुद नायनांगौ जायो आमफ्राय गाब जानाय समावबो नोङो गोजानाव खाजाया बिदिनो माबानांगौ सान्दुं बारा जाब्ला बिसोरबो देहायाव थानायाव सान्दुंखौ हाया गरम गरम जायो बेखायनो मोसौखौ साया साया नायनानै खानांगौ दिनाव खननै गाहाम खन्थामगाहाम नायनांगौ खास्लायबाय थानांगौ आरो बोरमायाबो बिदिनो देबोर नाङो गाब जानाय समाव सायायाव खाना होनांगौ फुंफ्राव खास्लाय नांगौ बेलासियाव थाब लानांगौ आरो दिरुं फानबाय थायो फानदों दिरुं आथिंआव फानब्लाबो फानफ्रेनानै बिसोरबो एखनब्ला समाव आथिं लेंग्रा जायो बेफोरखौबो नायनांगौ बहुद आबार खालामो आंङो मोसौ बोरमा बिदिनो आबार खालामबाय थायो मोजाङै नायबाय थायो आरो बिनि उनाव दाउआबो दाउ देरनोसैब्ला दाउसा गोरलै ओंखारसैब्ला बेखौ ख'आव नायनांगौ दाउ आ माबेसे ओंखारखो आरो बे ओंखारखांनाय खलथाखौ बिमाया गाथारनो नागिरो बेखौबो माबाखौ दाउ बिमाखौ जोथोन लानांगौ बे दाउ खलथाखौबो गारै गारै होनांगौ दाउसा फिसाया जाहाथे थैया दाउसा फिसाया मोजां मोजाङै माबायो ओंखारजोबनो हायो नैबेफोरखौ नायनांगौ जोथोन लानांगौ बोरमा दाउ बेबादिनो गासिबो जिब जुनारखौनो जोथोन लायाब्ला नोङो माबानो उन्नुति फैया गासिबखौबोनो जोथोन लानो हानांगौ बोरमायानो जा अमायानो जा जाहां जाहां बा नायनांगौ बिमाया जानोसै समाव मा खालामो बियो मा नांगौ बेफोर जाब्रा बोदों ना बोआखै बेखौ नायनांगौ जाब्रा बुथुमनायखौ नायनांगौ दिनै जागोन ना दाहाय जागोन बेफोरखौ नों नायबाय थानांगौ अमखौबो अमा गाब जानाय जानोसैब्ला आमफ्राय बे जानायखौबो नों नायनांगौ माबैसे जादों जाखांनायनि उनाव अमा फिसाफ्रा अबेहाय खारो नैबेखौबो लाबोना दोनफै नांगौ थिग बेबादिनो अमा फिसा अमखौबो जानाय समाव नेबाय थानांगौजाहैयो थिग बेबादिनो आंङो जिब जुनारखौ बहुद जोथोन लायो दिनैसिमबो आं लागासिनो दं आरो बिदिनो खालामलांबाय थायो आं बिदिजोंनो फेदेरलांबाय थायो आरो जाबाय